आंनि बांसिन मोजां मोननाय गेलेमु होनना बुङोब्ला आङो बुंनांगोन गिबियावनो जोलुर बेनि अनगायैबो गोबां दङ जायफोर गेलेनाय गामि ओनसोलफोराव सोलिनाय जेरै बाथा गेलेनाय क्रिकेट ओरैनो बेफोरखौ बांसिन गेलेनायखौ आङो मोजां मोनसिननाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव जों उन्दैनिफ्रायनो बेफोर गेलेनायखौ गेलेनो मोनबोदों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो बे गेलेनाय आयदाया जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलिखायोमोन जाय गेलेनाया जोंनि उन्दैनिफ्रायनो जोंनि जिउआव गेलेनाया जाबोदों जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि देहा जोथोन गोख्रों खालामनायजों लोगोसे थाजिम खालामनायजों लोगोसे गावनि जिउ दानायावबो गोबां मदद होयो जाय गेलेमु गेलेनाया जिउआव मा होनदों गावखौ जिउ दानो थाखाय खाबु होयो बेनि अनगायै क्रिकेट जा क्रिकेट जाय जोंनि दुलाराय मुलुगावनो बे गेलेमुआ जायगा आवग्रिनानै दं जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बेफोर गेलेनाया सोलियो आरो जोङो गामि गफायाव गेलेदावै गेलेदावै गिदिरसिन ओनसोलनिफ्राय लानानै रायजो बा मिरुसिम बेखौ गेलेनाय गोसोआव थुलुंगा लानानै आवगायलांनो नाजायो बेनि थाखाय जोङो बे खेलाखौ आं गेलेनानै मोजां मोनो आरो जिउआव गोजोननाय लायो बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव बर' हारिनि सोमोन्दो थानाय बर' हारिजों फैफानाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेफोर गेलेनाया जोंनि गेजेराव खोब दङमोन गोबां गेलेयोमोन गेलेनाय होनोब्ला गेलेनाया

गावनि जिउ दानायावल' नङा देहाखौ गोख्रों आरो थाजिम आरो मेलेमनि गोख्रोंथिखौ फोबांनायाव गोबां मदद होयो जाय गेलेनाया जोंनि जिउआव गोनांथार एबा नांगौथार होननानै बे गेलेनाय आयदाखौ जोङो साननानै लानो हानांगोन बा लानांगोन

गेलेनायजों जोङो सुबुंनि जिउखौनो दानानै लानो हायोब्ला आरो गावनि जिउआव मा होनदों जेब्लायबो गोख्रों आरो गावहा जे राफोद सुबुं महरै गायसननानै लानो हायोब्ला जोङो गेलेनायखौ आवगायलांबाय थानांगोन गेलेनायखौ जोङो जेब्लायबो बजबनानै लानांगोन बिदिनो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों समाजाबो जोङो थुलुंगाखांहोनायखौ लाबोनो हायो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिन जाय गेलेनाया दिनै जोंनि गेजेराव बांसिन मोजां मोनसिनजानाय गेलेनायानो जादों जोलुर गेलेनाय जोंनि बे जोलुर गेलेनायखौ जोंनि गेजेराव बांसिन सोलिनायखौ नुनो मोनो जोलुर गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव बांसिन अनसाय जासिनो जोलुरखौ जोङो जोनोमनिफ्रायनो मोनबोदों होनबाबो गोरोनथि जानाय नङा जोलुर गेलेनाया जोंनि जिउआव

जायगा आरो ओनसोलफ्रावनो सोलियो जाय जोलुरखौ जोङो दिनै आंगो होननानै गनायनानै लानांगौ जादों आरो गेलेबोगासिनो दं आरो गेलेबाय थागोन